पंटीह हज़ार छह सौ अठ ॿ लख सठ हज़ार टे सौ टीह पंज लख पंजाहु हज़ार पंज सौ पंज सत लख ॿ हज़ार सत सौ चारि लख टीह हजार ॿ सौ ॾह